जोंनि ओनसोलाव माखासे मुंदांखा जामुंफोर दङ जेरैहाय माइरंनिफ्राय बानायनाय फिथाफोर आरो लारु थावनि लारुफोर आरो बेजों लोगोसे एनथाबबो मोनजायो आरो बयनिख्रुय माखासे साबसिन रेसटुरेन्ट आथ' गैया जाहैबाय हाथाइफोर दङ बे हाथाइफोराव माखासे बानायनायफोर दङ जेरैहाय चावमिन चावमिन मोनजायो आरो मम' मोनजायो नै बेफोरनोसै आरो आरो खाथि खालाथ' जेबो दाबाफोर गैया जायखिजाया जोंनि जायगायावहाय हाथाइ फिसा फिसा दंआरो गाइखेरनि साहाफोर आरो बिदिनो माखासे मालफवाफोर बानायनाय आरो बेफोरबायदिखौ मोनजानाय जायो